भारत सरकार द्वारा कई विशिष्ट मुद्दों को ही हल करने के लिए एक दूसरे के देश से सहयोग लेती है और जो कि सहयोग ऐसा कर के चाहें धन के मामला हो या नौकरी का मामला हो उसपे या हँ अन्य रोजगारों के लिए पैसे तो भारत सरकार द्वारा एक दूसरे की मदद करती है जब बात नौकरी की हो चाहें आई टी आई करने वाले छात्रों की और विदेस में नौकरी विदेस में जाने वाले व्यक्तियों की बात होती है तो हमारी सरकार विशेष रूप से दूसरे देश की सरकार से अन्य देशों की सरकार से मदद लेती है और वैसे ही भारत सरकार एक दूसरे देश के साथ मिल करके काम करती है और अन्य देशों को भी यही हमारे भारत सरकार और दूसरे देशों के सरकार से सीखना चाहिए कि एक दूसरे के सहयोग से ही भारत सरकार अन्य सरकार व अन्य देशों की सरकार एक साथ रह करके ही काम करती है और हमारे देश में भारत सरकार द्वारा चलाए गए अन्य योजनाओं का भी लाभ दूसरे देश भी उठाते हैं